آپ اپنی فصلیں کیسے بیچتے ہیں فصلیں بھائی یہ اپنے ہندوستان کے اندر جو فصلیں ہوتی ہے لوگ اپنے فصلوں کو تیار کرتے ہیں تیار کرنے کے بعد جو اچھا سے اچھا جہاں ریٹ ملتا ہے وہاں اس کو فروخت کرتے ہیں بیچتے ہیں جیسے اپنا ڈسٹک ہو گیا وہاں پہ جا کر کے معلومات کرتے ہیں اور اس کے بارے میں جانکاری لیتے ہیں بھائی جہاں اچھے سے اچھا ریٹ ملے تو وہیں جا کے بیچتے ہیں دوسری ریاستوں میں بیچتے بیچنے کی کیا ضرورت ہے بھائی جب اپنی ریاست میں اتنا ریٹ مل رہا ہے صحیح ٹھیک ٹھاک ریٹ مل رہا ہے تو بھائی اپنی ریاست میں اپنے جو ہے ملک کے اندر بیچو اپنے ضلعے کے اندر بیچو تو یہی سب چیزیں ہیں اور فصلیں اچھی ہوتی ہے محنت کرتے ہیں ہم لوگ فصلوں کے لیے اور اچھا سے اچھا فصل تیار ہوتا ہے پھر اس کو اچھے ریٹ میں بیچتے ہیں